भारत मे ऐसे कई व्यवसायी उद्योगपति और नेता हैं जो टेक्नोलॉजी शिक्षा मनोरंजन व्यापार और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों मे कई तरीकों से भारत मे बदलाव लाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग है जैसे अशोक गहलोत है जिन्होंने बहुत सारे राजस्थान के लिए लोगों के लिए यहाँ पर नई नई व्यवसाय को खोलने के लिए उद्योगपतियों को और शिक्षा मे नई टेक्नोलॉजी लाना है व्यापार को बढ़ाना है बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं लोगों को फ़्री में रोजगार देना उन लोगों को अच्छी सी ट्रेनिंग देना स्किल इंडिया के बारे में आप ने सुना ही होगा तो पिछले कुछ सालों के अंदर तो भारत के अंदर इतना बदलाव आ गया है की हर कोई लोग आज कल जॉब करते हैं चाहें महिलाएं होती पहले महिलाएं जॉब नहीं करती थी क्योंकि उनको उनके पति पति या उनके घर वाले उनको इजाज़त नहीं देते थे पर अब आज कल महिलाएं भी हर जगह काम करती हैं जहां कही किसी भी फील्ड में देख लो महिलाएं भी पुरुषों के साथ में कंधा मिला कर कंधा चलती हैं और उनके सहयोग करती हैं और आगे बढ़ने और काम को सही तरीके से करती हैं